हाँ मैं पाँच तारीख़ें जानता हूँ आठ जनवरी उन्नीस सौ पचानवे बाईस अगस्त उन्नीस सौ सत्तानवे दस सितम्बर दो हज़ार चार अट्ठारह नवम्बर दो हज़ार दस पंद्रह दिसम्बर दो हज़ार बाईस